ग्रामीण क्षेत्रमे जे छै से छोट किसान बेसी पाओल जाइ छै आओर पैघ किसान बेसी छै तऽ पैघ किसानके जे भी फसल छै जेना अइठम जे क्षेत्र आओर मौसमके अनुकूल फसल होइके चाही ओ व्यवस्था नहि छै जेना किनको बाप ददा धान गहुम करैत अयलनि तऽ ओ ओएह चीज यूज करै छथिन अगर दोसर चीज चाहितो छथिन जे हम फसल यूज करी तऽ ओइ आदमी लए ओ व्यवस्था नहि छै जे ओ फसलके यूज करतै आओर जेना एतऽ ने पटबैके व्यवस्था ने जोतैके व्यवस्था ने ओकर ढङ्गसँ बुआइ करैके व्यवस्था छै किछु ट्रेक्टर द्वारा छहियो तऽ ओइ सबके ततेक चार्ज लेल जाइ छै जे लोक नहि कए पाबै छै जेना अइठममे देखै छियै हम पैघ पैघ दोसर जेना कखनो काल जे छै से अहाँके पंजाब सब दिसन जाइ छियै या एमहर ओमहर जाइ छियै तऽ देखलहुँ लोटाबेटरके व्यवस्था झालिके व्यवस्था कटाइ करयके मशीनके व्यवस्था ओसब चीजके व्यवस्था अइठमा साफे नहि छै अइठमा जे छै से छोट मोट किसानके लेल जे छै से बहुत दिक्कतदारी छै ओइ दिक्कतदारीके जे छै सरकारके ढङ्गसँ व्यवस्था करयके चाही जेना रौदी भए गेलै रौदी भए गेलै तऽ जाहि टाइममे रौदी भए गेलै तऽ ओइके लेल ने एतऽ बिजलीके पम्पके व्यवस्था छै ने नदीके व्यवस्था नदीके पानिके अनैके व्यवस्था छै नहर सिस्टम जेना होइ छै या कोनो भी जे छै से मानि लिअ तलाबो से व्यवस्था छै से सब व्यवस्था कतौ किछु अइठाम जमीनी स्तरपर नहि छै जेना छोट छोट नया नया जे छै से मशीन सब अयलै हँ यन्त्र सब अयलै हँ खेती करयके लेल ओइ सब चीजके मिथिलाञ्चलमे जे छै से देखै छियै बहुत कम मात्रामे व्यवस्था छै ओहो व्यवस्था जे छै से पैघ पैघ किसान अपन निजी यूजके लेल ओकरा रखै छथिन जे छोट किसान ओ नहि लए पबै छै ने ओकरा लए व्यवस्था कए पबै छै आओर इमहर जेना बरसाते भए गेलै तऽ सरकारके तरफसँ जेना ओकर मुआबजा भेटैके चाही तऽ आब पाँच कट्ठा दस कट्ठा या पन्द्रह कट्ठा ककरो छै तऽ ओकरा लगमे ओ फैसिलिटी छहियै नहि ओकरा ओ पते नहि छै जे ओ करतै सरकारके तरफसँ कोनो एहन चीज या फैसिलिटी देले नहि जाइ छै जे छोट किसान कए पेतय अगर कोनो देलो जाइ छै ओइठमा छोट किसानके लेल तऽ ओकरा तते फोर्मलैटी कागज भरपाइ करबायल जाइ छै की ओ किसान डरेसँ छोड़ि देलक जे काल्हि हम ई कागज भरिकऽ देबै तहन काल्हिखन हमर ई खेते नहि लए कऽ चलि ईसब चीजके जे छै से छोट किसानके अइठमा बहुत दिक्कतदारी छै तकरा बाद जेना किसान मित्र सब छथिन ओसब कोन जमीनमे कोन फसल होइके चाही कोन जमीनमे कोन फसल नहि भए रहल छै किएक नहि भए रहल छै ओकर व्यवस्था केना केलासँ कोन फसल उगतै ओइसब चीजपर मे एमहर कतौ ध्यान नहि देल जाइ छै छोट किसानके जे अपन फोर्मलैटी खेतमे धान गहुम मकइ होइ छै से यूज कयलक बरसात आयल तऽ भसि गेल रौदी भेल तऽ जरि गेल ओकरा लेल कोनो व्यवस्था कतौ नहि छै छोट किसान सबसँ मारल किसान होइए जकरा लेल सरकारके व्यवस्था करयके चाही जेना एखन देखै छियै मानि लिअ जे छै से बहुत जगह देखलहुँ छोट छोट अहाँके मशीन सब छै अएठमा कहल जाइ छै जे अहाँके सर्ब्सिडीपर मे भेटत जँ एक लाख टाका सर्ब्सिडी देल जाइ छै तऽ दलाल कहलक पचहत्तरि हजार टाका हमरा दए दऽ तखन तोरा मशीन भेटतय तऽ छोट किसान ओ लैये नहि पेतय आओर पैघ किसानके जे छै से व्यवस्था अहाँके भेटतो छै तऽ ओ अपनेसँ अपने जे छै से शोषण कए लए छै तऽ तैं अइठुमका व्यवस्था जतेक भी होइ छै जेना रबीके फसल भेलै या धानके टाइममे मेही मेही धान सब जे महँगा रेटमे बिकै छै ओइसबके कीटनाशक दबाइ उपलब्ध नहि छै ढङ्गसँ खादके व्यवस्था नहि छै जोताइके व्यवस्था नहि छै मौसमके खराब नीक जे भी हेतै

ओइके बगलमे अगर ओइसँ किछु बेसी छै तऽ ओ दस परिवारके मेंटेन करै छै जरूरी नहि छै जे पाँच गाँवके खुअबै छै ओएह एकटा किसान होइ छै जे दूगो परिवारके खुअबै छै ओहो एकटा किसान होइ छै ओही दूगो परिवारमे अहाँके जे छै से अगर ढङ्गसँ मेंटेन करतै तऽ केओ प्रधानमन्त्री बनि सकै छै केओ किछु बनि सकै छै तऽ से ओकरा व्यवस्था देल जेतै तखन ने किछु हेतै अगर कोनो भी पेड़के लोक रोपै छै ओइमे ढङ्गसँ जे छै से खाद पानि व्यवस्था दै छथि तऽ जरूरी नहि छै जे नीक गाछीमे जे पेड़ रोपल जेतै ओही पेड़सँ फल हेतै छोटो मोट गाछीमे अगर ढङ्गसँ व्यवस्था कए कऽ ओइ पेड़के जे छै से देखल जेतै तऽ नीक व्यवस्था हेतै जेना अहाँके जे छै से गाछे वृक्ष केओ लगेलथि फलवला ओहो सब जे छै से मानिलिअ ओकर कोनो देख रेख नहि ने कीटनाशकके व्यवस्था ने किछु अगर अइ मार्केटमे भेटतो छै तऽ किसान जाकऽ छीट अयलथि पता चललै पानि छीटकऽ अयलहुँ हँ खाद जाकऽ छीट अयलथि पता चललै छौर छीटकऽ अयलहुँ कोनो काजके नहि छै